بچپن میں ہم لوگ بہت زیادہ بیڈمنٹن کھیلتے تھے کبڈی بھی کھیلتے تھے ابھی کے بچوں کو بھی پریڈ سکھایا جاتا ہے کھیلنے کے لیے اور ڈانس بھی کرایا جاتا ہے ابھی کا بچے کھیلنے میں کم رہتا ہیں پڑھائی میں زیادہ پہلے زمانے کے بچے تو بہت کھیلتے کودتے تھے ہم لوگ بھی بہت کھیلے تھے کبڈی لپن ڈوری ہر چیز کھیلنے کے لیے ہم لوگ اسکول کے پاس جاتے تھے جہاں پہ بڑا فیلڈ تھا کھیلتے تھے وہیں پہ اب تو کم کھیلنا ہو گیا اب تو کم کھیلا جاتا ہیں پہلے کے بچے کو کھیلنے کا مائنڈ زیادہ تھا پرھنے کا کم تھا ابھی کا بچے تو پرھنے کا زیادہ رہتا ہے کھیلنے میں کم رہتا ہے اسی لیے ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بھی کھیلنا کودنا خوشی سے جینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کھیل کود کے بھی آرام سے اپنا سکچھا لے سکتا ہیں کھیلنے میں بھی اچھائی ہونا چاہیے ہم لوگ بھی ابھی بھی گیم کھیلتے ہیں موبائل میں ہر چیز کھیل لیتے ہیں موبائل میں دیکھنے بھی کہیں بھی کھیلنے کے لیے چلی جاتے ہیں بچے کو بھی کھیلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں